साठ लाख पांच हजार पन्नास एकुणणव्वद लाख पंदरा हजार पांचशें पंच्यांयशीं णव्वद लाख दोन हजार पांचशें एक एक्यांयशीं लाख चार हजार पंचेचाळीस तीस हजार एकशें एक